हा अॼु भारत में चङा ई मुदा आहिनि वातावरण ख़राब थी वियो आहे हवा प्रदूषित थी वई आहे पाणी जी बि कमी थी वई आहे ॻोठनि में पाणीअ जी चङी तकलीफ़ आहे ऐं शहरनि में हवा साहु खरणु जे लाइक़ु न रही आहे दिल्ली ऐं मुंबई में त माण्हुनि जो साहु खरणु मुश्किल थी वियो आहे उनजे करे चङियूं बीमारियूं थी रहियूं आहिनि माण्हुनि खे तकलीफ़ थिए थी पई ऐं हिन साल में चङियूं ई तकलीफ़ूं अच आहियूं रीतूअ जो कोई भरोसो ही न हुओ हुअं बार बरसाति साल जा चारि महीना ईंदी हुई जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर पर हिन सालु नवंबर में बि बारिश बरसाति पए ती ऐं बे टाइम बरसाति थियण जे करे चङो नुक़सानु थिए थो